जय झूलेलाल मां जियो जो रिचा मां जियो जी सिम यूज़ कंदी आहियां ऐं महीने में पंज सौ खनि ख़र्च थी वेंदा आहिनि तमामु सुठो आहे हाणे जेको अंतर आहे फ़र्क़ु आहे पहिरियों ऐं हाणे जो जेको पहिरियों कुझु सालु पहिरियों जेको हुओ पुराना मोबाइल हिकु नंढे दॿे वांगुरु हुआ जंहिं में सिर्फु फ़ोन ऐं जेको सो स संदेश ॾेई सघंदा हुआसीं एतिरो ई असांखे ख़बर पवंदी हुई वधीक कुझु बि न पवंदो हाणे जेको आहे सो टू जी बी थ्री जी बी ईअं वधी वधी जीअं फाइ जी बी ताईं थी वियो आहे ऐं टच स्क्रीन आहे जंहिं में घणी घणी बटण बि दबाइणा नथा पवनि ऐं जेको सो टच करण सां ई सभु कुझु थी थो वञे त इहो तमामु सुठो ई आहे छाकाणि त हिन में का तकलीफ़ बि नाहे ॿीं ॻाल्हि त फ़ोन खां सवाइ त माण्हू जेको आहे सो जेका आहे सो हलणु मुश्किल ई थी वियो आहे अॼु फ़ोन जी एतिरी ज़रूरत आहे छो जो हिन मां असांखे घणेई जेको सो फ़ाइदा आहिनि जीअं त असां किथे वञू था त घर वारनि खे ख़बर हुजणु खपे त असां किथे पहुतासीं या असांखे कोई लोकेशन ख़बर नाहे त असां हुतां कढी करे लोकेशन ते पहुची सघूं था ऐं ॿारनि खे बि असां ॾियूं था त जेॾी महिल कुझु हुननि खे कुझु मां अची वञे काई प्रॉब्लम या कुझु परेशानी अची वञे त असांखे फ़ोन सां कॉन्टेक्ट करे ॿुधाए सघनि था इहो असांखे मूंखे ॾाढो सुठो लॻो आहे अॼु जे हिन मोबाइल में पहिरियों ऐं अॼु जो मोबाइल हिननि ॻाल्हियुनि जे करे ई तमामु फ़र्क़ु आहे जय झूलेलाल